अ हेल' आस्सा जोंना बे दाथ' बोथोरा फैगासिनो दं नालाय बैसागु बैसागुनि दा जोंहा बैसागु बोसोरै खुंबाय थानाय हिसाबै जोङो देग्लायनि माबाखौ फांसन खुंनो खुंनायखौ माब्रै खालामो जोङो बेफोरखौ थिख खालामनो थाखाय माखासे सावरायनायनो नोंनो फन हरनाय जादों आरो

औ

औ

औ औ औ

ओमफ्राय जाहा बे प्राइजनि बेलायाव जेनेबा मा मा होगोन मागोन इफोरखौ इफोरावबो सोफाजागोन आरो ने हाबाफारि मा मा होनाय जागोन औ

आरो लोगोसे बारदै सिख्लाफोरखौबो सोफानो हागोन ने औ दे होमब्लालाय उनाव दोन्थ'नोसै नामा औ दे